हलो सर एस बी आई बैंक से बोल रहे हो क्या अच्छा तो सर हमें सुपर मार्केट के लिए लौन चाहिए था सर कम से कम चालीस पचास लाख तो चाहिए ही हाँ सर पहले से एकाउन्ट है सर सिविल स्कोर तो मेरा एट्टी क्र क्रॉस है एट हंड्रेड क्रॉस है मतलब हाँ पहले लिया था सर मैंने सर पहले मैंने लिया था बाईस लाख का लिया था

नहीं वो तो कंप्लीट हो गया नहीं अभी कोई लोन नहीं है नहीं फ़िलहाल तो कोई भी लौन नहीं है इसीलिए मैं सुपर मार्केट खोल रहा हूँ तो उसके लिए लोन

सर करौली डिस्ट्रिक्ट में खोल रहें सर हाँ प्रॉपर प्रॉपर करौली में ही हाँ सर करौली जो ये मैन सर्कल है बस इस्टैंड के पास में मैन करौली में ही है हाँ पहले भी ले चुका हूँ मैं जी अड़तीस तिरासी जी बताइए सर क्यों सर

अच्छा और नहीं हो सकता क्या इसमें आगे अच्छा हाँ तो सर इसमें जैसे कि ब्याज दर कितनी रहेंगी इसमें कितने सालों के लिए दे सकते हो आप नहीं नहीं सर मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहूंगा कि ज़्यादा सालों के लिए हो अच्छा हां तो सर इसके लिए जैसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाने होंगे अच्छा और इनकी फ़ोटोकॉपी लेके आनी है क्या सर अच्छा ठीक है तो सर ओर जैसे कि कोई आपके कोई नियम कानून हों इसमें अच्छा ठीक है तो सर मैं आके बात करता हूँ बैंक में ओके सर